वैसे वैसे तो मध्य प्रदेश मे बहुत भिन्न भिन्न तरह की परम्परिक कलाएं हैं आउ सिल्प करा भी काफ़ी प्रकार की हैं जैसे जो झाबुआ में जो सबसे प्रसिद्ध है वो है गुड्डा गुड़िया बनाना आउ पत्थर पर गोदना जो गोंड लोग होते हैं वो उनको गुदवाना काफ़ी पसंद होता है अपने शरीर पर तो इस तरह की जो पारंपरिक कलाएं हैं जो हमारे यहाँ साड़ियाँ है मध्य प्रदेश की चंदेरी की साड़ी है महेश्वर की साड़ी हैं ये काफ़ी प्रसिद्ध है अपने आप में और जो अगर हम बात करें कि इनको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक सिखाया जाता है तो वो इस तरह से की जो भी हमारे बच्चे हैं छोटे बच्चे है हमारे घर के उनको हम अपने छोटे मोटे कामों मे उनसे कहे की वो हमारी मदद करें या अपन उनको उसके बारे में बहुत अच्छे से कहानियाँ सुनाए की ये कैसे होता है उनको हमें बिठा के सिखाना पड़ता है कि बेटा ये मतलब ये ऐसे किया जाता है और हम इसको इस तरीके से करते हैं और हम उनको ये बताएं की इसका महत्व कितना हैं आज के समय में तो इस तरह से अगर हम बच्चों को सीखते हैं तो ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हम आराम से उनको बताया जा सकता है और सिखाया जा सकता है उनको जो जो भी हम काम कर रहे हैं अपने दिनचर्या के हिसाब से अगर हम उनको थोड़ी थोड़ी हर एक चीज में बताए कि ये हमारी हमारी पारंपरिक से कैसे जोड़ के हमको रखती हैं तो ये इस अगर हम उनको बताएंगे तो वो अपनी आप ही हमसे जुड़ने का काम करेंगे और फिर उनको जब इसमें मन लगाने लगेगा तो अपने आप वो इनको सिखाने के लिए उत्साहित होयेंगे और उत्साह की वजह से ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आसानी से सिखाया जा सकता है उनको जो सबसे जरूरी काम होता है वो ये होता है कि किसी के बच्चे के मन में एक उत्सुकता पैदा करना और वो उत्सुकता ऐसे ही जाग सकती जब तक हम उनको उनके बारे में बताएंगे नहीं उनको इस चीज से जोड़ेंगे नहीं उनको कहानियाँ नहीं सुनाएंगे उसको इसका महत्व नहीं बताएंगे तो उनको नहीं जोड़ सकते पर जैसे जैसे हम ये सारी चीज़ें करेंगे तो वो अपने आप एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आसानी से सिखाया जा सकता है